जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बेफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा दङ मुलाम्फा जानो हायो मानो होनोबा बुहुमनि गासैबो सुबुं माहारिआ गासैबो धोनि थाजोबा रां खावरिजों बुंफबनाय थाजोबा माखासे गोरिब न'खरनि मानसिफोरा जिब जुनार फिसिनानै गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो जेरै अमा दाव फिसिनानै मोसौ बोरमा फिसिनानै न'खरखौ दैदेननो हायो फिसा फिसौ लेखा फोरोंनायावनो होन गाननाय जोमनाय बेलायावनो होन जोङो जिब जुनार फिसिनानै जोङो एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हायो आं जिब जुनारनि सायाव जिब जुनार फिसिनायनि सायाव बेबायदिनो जाजानो लुगैयो खि जों जाहाथे जेबो गुबुन खामानि मावखायानोखा अब्ला जों जिब जुनार फिसिनायखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनानै बा जिब जुनारनि सायाव जों नोजोर होनानै नायोब्लासो जों जिब जुनार फिसिनानै रांखावरि मोननायनि मुलाम्फाखौ जों मोननो हागोन नङाब्ला ओरैनो जोङो नोजोर जिब जुनारनि नोजोर होआलाबासिनो जोङो ओरैनो फिसियोल'बा जों साकसेस जानो हानाय नङा जाफुंसार जानो हानाय नङा जिब जुनार फिसिनानै बेनो